गोदो जोंनि आबै आबौ मोना बर' लेंगुवेज जों फरायनो मोनख'मोन बिथान मोना एसामिस रावजोंसो फरायनो गोनां जादोंमोन नाथाय रमान स्क्रिप्टनि उनाव उननिफ्राय जोंनि बर' मेडियामजोंनो फरायनो हानाय सुबिदा जादों आरो बिनि उनावनो जोंहा फरायसालि कलेज गायसननो हादों बर' रावजों रायलायनायनि जोंहा मोन्थाय फैदों लिरनो हानाय फैदों जोंहा बर' रावजों लिरनानै क्लास थेन सिम जोंहा बर' हांखौजोंनो लिरनो हानाय जोंहा सुबिधा जानानै फैदों दा बिदिनो जोंहा फैयै फैयै जोंहा रेडिअ टेलिभिसन फ्राउबो जोंहा जोंनि बर' रावजोंनो जोंनि रावजोंनो रादाब निउज जोंहा खौनानो मोननाय जादों बेजों लोगोसे जोंनि टेलिभिसनि गेजेरजों जोंनि बर'नि काल्चार बर' नि हारिमु बायदि रोखोमफोरखौ जोंनि रावजोंनो दिनै खोनानो मोननाय जादों दा बर्थमानाव जोंहा जोंहा अनेक बर' रावा जौगादों जोंनि बर'रावा एरैबायदि गोजौ दावखौदों मानो होनोब्ला जोङो मेडियाव मेडियावबो जोंनि बर' राउजों जोंहा ट्रेन्सलेट खालामनानै जों गावनि हारिजोंनो दिनै दिनै बर' बर' सुबुंफोरनो थाखाय जोंहा बायदि बायदि बायदि बायदि रावफोरखौ जोंहा मोनसे होनो हानाय जादों आरो जोंनि बे टेलिभिसननि गेजेरजों जोंनि बर' रावफोरखौ बिमा लेंगुवेज हिसाबै मदार लेंगुवेज हिसाबै जोङो जोङो दिनै गासैबो गासिबो सुबुंआनो जोंनि बर' हारिनि गासैबो सुबुंआनो दिनै दिनै बर' रावजों दावखौलांगासिनो दं जोंनि बर' मिडियामजोंनो फरायनानै दिनै गोबां गोजौ थाखोआव सोहैनो हादों जोंनि बर' रावजोंनो दिनै बायदि बायदि बायदि बायदि

स्ट्रिमआव फरायनानै दिनै सोलोंथाय लानो हादों आरो नै दा बर्थमानावबो इन्टारनेटआवबे जोंहा बर' रावजोंनो ट्रेसनलेट खालामनो हानाय बर' रावजों रायलायनो हानाय जोंहा अनेक सुबिधा टेलिभिसननि थ्रौयै दिनै जोंहा आवगायलांगासिनो दं आरो जोंनि बर' रावखौ जोंनि गासैबो मेडियानि थ्र'यैबो जोङो दा बर्थमानाव गुबु हारि सुबुं गुबुननि रावफोरजों गुबुननि राव बाखिफोरजों आह बुजिनो हानाय हिसाबै दिनै ट्रेन्सलेट खालामगासिनो दं आरो बेबायदि जोंनि बर' हारिआ अनेक गोजौआव गोजौआव दावखोगासिनो दं